पहिरियें जे ज़माने में असांजे पहिरियो लेडीज़ ऐं सलवार ऐं कुर्तो मथां चुनीअ सां पाण खे ढकींदा ऐं जींस कुर्तो ऐं शर्ट ऐं लहंगो पाईंदा हुआ हाणे हाणे टैक्नोलोजी हेॾी वधी वई आहे जो केपरियूं पैंटियूं स्लीवलैस इहे लेडीज़ पाइणु लॻियूं आहिनि ऐं पाइणु लॻियूं आहिनि ऐं पहिरियों असांजो इहो न हुओ सिस्टम हाणे टैक्नोलोजी वधी वई आहे हिन करे असां सभु लेडीज़ जेंट्स वग़ैरह सभु पाइनि थियूं या पहिरियें ज़माने में साड़ियूं बि लेडीज़ पाईंदी हुयूं जो जंहिंजे करे हुननि जो सॼो बदन ढकियलु हूंदो हुओ ऐं सादगी हुई हाणे नई टैक्नोलोजी अची वई आहे त स्लीवलैस पेंट शर्ट केपरियूं सभु पाइनि था हरिओम